तव्हांजी ज़िंदगीअ जो कोई यादगार किस्सो ॿुधायो मां तव्हांखे ॿुधायां थी मुंहिंजी नई नई शादी थी हुई जेॾीमहिल ओॾीमहिल मुंहिंजो घोटु मूंखे कश्मीर वठी वियो त उते शिकारे में असां रहियासीं वीह पंजवीह ॾींहं खनि रहियासीं त उते उते वेही करे असांखे इयो यादि आयो की उ मूंखे वठी करे तीवण वठी अचे वठी आयो ऐं उ अची खाराई त उअ अ उन जी आए न टंग हुइ टंग जेकी ब्रांडी मूंखे ॾाढी थदि लॻे पई त थदि लॻो मूंखे ब्रांडी ॾिनई ओ ब्रांडी मां पीती त जेके मुर्गे जी टंग हुई उहो मूंखे ॾिनई पकड़ाई मुर्गे जी टंगु मां खाधी खाधी त मां उन्हनि खे चओ ॿियो खपे मूंखे ॿियो खपे त उन जे मुर्गे जी टंग बि वठी ॾिनई त मां उहो बि खाधी मुर्गे जी टंग खाधी त ईअं ई की उहो ॾींहुं अॼु तोणी जो मूंखे यादि ई ईंदो आहे न त ॾाढी मूंखे यानी की ख़ुशी थींदी आहे छो त हिन टाइम ते मुंहिंजो मुडुस त आहे कोन्ह लेकिन उहे जेकी यादगिरी हूंदियूं आहिनि उहे ॾींहं हूंदा आहिनि जेके पाण में उहे लमहा हूंदा आहिनि उहे सभु असांखे ॾाढो यादि यादि ईंदा आहिनि